आं आंनि बारि बागान एबा गार्डेनाव दावफोर बाफैनायखौ जेबो हेंथा होआ सोरबा फलाना आंनि बारि बा बागानाव बाफैनाय दावफोरखौ गावथारनो नागेरोब्ला आं बिसोरखौ बोसोन होयो दावफोरखौ गावनो नाङा बिसोरो जोंनि सोरगिदिंखौ समायना लाखियो बिसोरनि देंखो रोजाबनाय बायदिफ्रा जोबोद खोनासंथाव आरो मिलौदो बेफोरनि गाबनायखौ जोङो खोनासंनानै जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लायनाय मोनो लोगोसे दावफोरा जोंनि आबाद फोथाराव बायदिसिना एम्फौ एनलाफोर खहा खालामोब्ला बे दावफोरा बेफोर एम्फौ एनलाफोरखौ जानानै फोजोबस्राङो आरो जोंनि आबादखौ रैखा खालामो होननानै आङो गुबुनफोरनो बोसोन होयो आरो दावखौ गावथारनांगौ होननानै आङो बोसोन होआ माब्लाबाफोर जोंनि नआव एबा जोंनि बारि बागानाव दावफोर बाफैयोब्ला आं बिसोरनि थाखाय आदार सारनानै होयो लोगोसे दै दोनो आरो बेबायदिनो दावफोरा बाफैथों होननानै आङो बिसोरनि थाखाय आदार अरायसम बुथुमनानै दोनो आंनि बारि बागानाव बाफैयोब्ला आङो बेफोर दावफोरखौ नायनानै गोसोखौ गोजोनग्लायनाय मोनो